اسکول میں میرا پسندیدہ مضمون میکس تھا جس میں طرح طرح کے پرابلم سولف کرنے اور ان سوالات کو حل کرتے وقت میں لطف اندوز ہوتا تھا میکس میں آپ کو ہر ایک قدم پر اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہوتا ہے تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کی وجہ سے پورا سوال بگڑ جاتا ہے اسی لئے میکس کو سالف کرتے وقت آپ کو آپ کو دل و دماغ ایک جگہ رکھنا پڑتا ہے اور میرے دور میں مدرس میں میرے مدرسے کے دور میں میرے میکس کے استاد بہت ہی الگ انداز میں تعلیم دیتے تھے جس کی وجہ سے مجھے اور میرے تمام دوستوں کو سوالات سلجھانے میں آسانی ہوتی تھی اسی لئے میرا سب سے پسندیدہ مضمون میکس تھا